ہلو آپ ثانیہ جیولس بول رہے ہیں مجھے آڈر کرنا ہے مجھے چین آڈر کرنی ہے گولڈ کی آپ کے پاس ہے سونا کیسے دیا ہے

اچھا پچاس ہزار اچھا آپ کے پاس اچھا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس سونے کے کڑے مل جائیں گے اچھا وہ کیسے دیے ہیں اچھا ہمیں نا وہ جو اور ایئر رنگ بچے کے لیے چاہیے گرل اچھا انگیجمنٹ رنگ بھی چاہیے ہمیں رنگ ہمیں نا یہ سب اپنے اپنے ڈیزائن میں بنوانے ہیں کیا آپ بنائیں گے یہ جی ہم آپ کو وہ ڈیزائن دے دیں گے آپ وہ بنا دینا ہاں کیونکہ ہم ہم آڈر آپ کو آپ ہمیں اپنے شاپ کا ایڈرس بتا دینا تو ہم وہیں پہ آکے آپ کو ڈیزائن بھی بتا دیں گے اور آڈر بھی دے دیں گے ہم آپ کو یہ چار چیزیں چاہیے ہمیں ہاں اور چاروں سونے میں چاہیے ہمیں سونے میں مطلب گولڈ میں چاہیے ہمیں چاروں چیزیں جی اور ہاں ہم آپ کو آپ کے پاس ہم دو ایک دن میں آ جائیں گے ایک دو دن میں اور ہمیں نا تھوڑا سا اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی چاہیے ہاں کیونکہ شادی کے لیے چاہیے نا ہمیں یہ سب ہاں تو تھوڑا سا آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے ہاں کیونکہ شادی والا گھر ہے تو تھوڑا دیکھنا پڑے گا نا ہمیں اور ٹھیک ہے پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے